جی سر كون جی سر آفر لگائے بیٹھے ہیں جی سر جی سر جی سر جی سر وہ كیا كہتے ہیں جیسے باہر ابھی اِس وقت میں سر پیاز كا ریٹ بہت مہنگا ہے تو اِس كے حساب سے میں كم ریٹ میں پچاس روپے كیلو لگائے ہُوا ہوں جی سر جی سر جی سر

جی جی وہ جتنا لیں گے وہ آفر ہی پہ ہے مطلب لگا ہُوا ہے جی جی سر جی سر سب میں سب میں سب میں ڈسكاؤنٹ ہے سر جو باہر ریٹ ہے اُس سے كم میں ہے اور آلو یہاں كیا كہتے ہیں بیس روپے كیلو ہے اور یہی اِسی حساب سے سب كچھ ہے اِسی طرح مطلب سَستا سب میں آفر ہے آپ جو چاہیں اور پیكیج بھی ایسا ہے كہ جو آپ لینا چاہیں اُس میں سے پانچ چھ سبزی ہیں اُس میں پیكیج بھی ہیں جی سر جی جی سر آپ گھر پہ چاہے منگانا تو وہاں تک آپ كے پہنچ سكتے ہیں جی جی سر جی سر كیا كہتے ہیں وہ كیا كہتے ہیں ڈیڑھ سو روپے ہے

جی سر وہ بھی مل جائے گا ٹھیک ہے سر آپ كسی كو بھیج دیجیے یا پھر آپ کو جو كرنا ہو وہ كر لیجیے آپ كو ہم

جی ٹھیک ٹھیک سر